हलो तव्हां गांधी धाम मां था ॻाल्हायो तव्हां जूं स्कूटियूं ऐं बाईकूं रैन्ट में ॾियण जो कारोबार आहे अच्छा अच्छा त मां छ छात्र आहियां मयूर कुंदवानी अहमदाबाद मां आयो आहियां गांधी धाम हा त मुंहिंजो हिकु महिने जो प्रोजेक्ट आहे त मूंखे हुन लाइ तव्हां जी एक्टीवा रैंट ते पई खपे अच्छा त मूंखे भाड़े ते खपंदी हुई एक्टीवा हिकु महिने लाइ रोजु या किलोमीटर त कोन्हे प्रोजेक्ट जे प्रोजेक्ट जो जेको कमु हूंदो उन हिसाब सां मन डेली जो छा भाड़ो वठंदा अच्छा पर दादा पेट्रोल त भराए ॾियो छह सौ वठो भले पर पेट्रोल त गॾु ॾियो न न दादा एॾो त पेट्रोल कॾहिं न थींदो ॿ सौ जो एतिरो थींदो हा अच्छा दादा हा हा दादा त दादा मूंखे भाड़े ते एक्टीवा खपे महिने लाइ डेली जो छा छह सौ भाड़ो चयुव त दादा कुझु घटि कयो न महिने लाइ खपे मूंखे हा पर साईं डिली जे डेली जो छह सौ जे हिसाब सां त जामु थी वियो न पंजाह घटि न कुझु थोरो त घटि करो पंजाह त पोइ ॿ पंज सौ पंजाह थिया अच्छा इन करे उन्हनि तव्हां जी न मुंहिंजी पंज सौ पंजाह पंज सौ रुपिया रखो ॿियो छा अच्छा डिपोजिट ॾियणो पवंदो ईअं घणा डिपो डिपोजिट जा घणा रुपिया अच्छा हा हा मतिलबु पंज सौ कंदा न दादा हा पंज सौ पंज सौ रुपिया डेली जा अच्छा त मूंखे महिने लाइ खपे दादा पंद्रहं ॾींहं न हा त दादा पंज सौ जे हिसाब सां घणा पंद्राहं हज़ार रुपिया थींदा महिने जा अच्छा हा दा मतिलबु सत हज़ार डिपोजिट ॾियणी आहे न दादा

अच्छा अच्छा त पोइ तव्हांजे एल आई सी त कयल आहे न अच्छा इंशोरंस पी यू सी सभु कयल आहे न दादा हा ऐं पोइ ईअं न ईअं न हुजे की पोइ एन पुलिस बि मूंखे पकड़े वञे पी यू सी इंशोरंस न कयल हुजे त

अच्छा अच्छा हा लाईसंस त मुंहिंजे वटि आहे लेकिन पेपर्स वेपर्स आर टी ओ जा वग़ैरह सभु अथव न अच्छा मां छा छात्र आहियां हिते महिने लाइ आयो आहियां मुंहिंजो प्रोजेक्ट पियो हले इन लाइ त पोइ प्रोजेक्ट में पोइ वरी केरु पुलिस वुलिस पकिड़े त मूंखे थोरी दिक़त थी वेंदी पोइ दादा हा हा ग़लति जो कमु कोने सही ॻाल्हि आहे दादा पर छा मुंहिंजो प्रोजेक्ट पियो हले पोइ छा मुंहिंजो टाईम वेस्ट थी वेंदो न डेली हा हा हा हा हा दादा कोई ॻाल्हि नाए सत हज़ार डिपोजिट ऐं डेली जो पंज सौ रुपिया मतिलबु महिने या पंद्रहं हज़ार ऐं ॿियो छा पियो चवां हेल्मेट त ॾींदव न गॾु हा उहो ई मां चवां इन पंज सौ खाली घटि किया अथव वधारे त किया न अथव त हेल्मेट त ॾियो हा हा ठीकु ठीकु आहे दादा मां तुंहिंजे हा ऑफीस ते अची मां गाॾी आहिनि रैन्ट ते वठी वेंदमि मां महिने लाइ प्रोजेक्ट लाइ आयो आहियां हा हा मां हिते छा छात्र आहियां ऐं महिने लाइ मुंहिंजो हिते प्रोजेक्ट आहे आदिपुर में हा गांधी धाम में प्रोजेक्ट आहे मुंहिंजो मूंखे महिने लाइ रैंट ते खपे मतिलबु महिने जा पंद्रहं हज़ार चओ था त कुझ घटि न कंदा दादा हा पर जीअं हिकु ॾींहं जा आहिनि पंज सौ कयव त हाणे महिने या कुझु ॿारहं तेरहं हज़ार करे ॾियो न हेॾी स्कूटी हा सही ॻाल्हि आहे दादा पर हेॾी स्कूटी न हलंदी खाली प्रोजेक्ट जे कम लाइ वेंदमि ऐं वापसि ईंदमि हा उहो सही ॻाल्हि आहे पर दादा एन थोरा घटि करो सही लॻायो मां ॿाहिरां आयो आहियां तव्हां खे फोन कयो अच्छा हा हा ऑफीस में चऊं दादा हा जय झूलेलाल